हैल्लो हैल्लो हैल्लो अंकल जी मैं थुआढ़ी दुकाना उप्परो कल पैंट लैती खराब ऐ पैंट बटन त्रुट्टे दा एह्दा केह् पैंट दित्ती दी तुसें चैक करियै निं देन होंदी ही फ्ही उ'दा बटन लग्गे दा गै हा पता निं कि केह् पैक करी दित्ता तुसें केह् पता जिसलै घर जाइयै दिक्खेआ बटन त्रुट्टे दा हा आहो बापस करने गै पौनी टुट्टी दी पैंट थोह्ड़ी लैनी असें

हां ठीक ऐ आपूं अद्धे घैंटे च आन्नी आं पैंट बापस करी ओड़ो ओके